हैलो तव्हां प्रदीप इलेक्ट्रिक वारा पिया ॻाल्हायो न हा त तव्हां इहे वायरिंग जा बोड वोड ॾिसी विया न त साॻियो ईअं आहे न हलनि कोन था पंखो हवा बि नथो ॾिए ऐं है न बोड हुन में करंट थो अचे या गीजर में चापो वापो बटण हलनि ई कान था कहिड़ो कम करे विया आयो अच्छा न हाणे त न जाम खर्च त कयो हुओ न हा पर हिन में आहे न हींअर त पाण खर्च कयोसीं न त वरी वरी खर्च कयूं छा हा पर उहा सॼा बोड वोड अने सभु वायरिंग कमु कंदव त केॾो खर्च अची वेंदो न केतिरो ईंदो हा त हा त कोई वांधो कोन्हे सुबुहु पोइ हिकु दफ़ो आहे न चैक करे वञो ऐं खर्च मूंखे ॿुधाए वञो केतिरो खर्च ईंदो पोइ इन हिसाब सां ऐं पोइ तव्हांखे चवंदसि ठीकु आहे हा त कंहिं महिल ईंदव

हा त पोइ हाणे गीजर नओ खणी अचिजो ॿुधो ऐं केॾी महिल ईंदव पंखे में हवा नथो ॾिए त पोइ हाणे जेको तव्हां चैक सम्झ में अचे ॾिसी करे ठाहे ॾीजो न हा त काई वांधो न हलो ॿी बजे अचजो न पो ॾिसूं था जेको हा जय झूलेलाल